چوں کہ میں موسیقی کو ترجیح نہیں دے پاتا اور پسند بھی نہیں کر پاتا سنجیدہ رہتا ہوں دوڑتے وقت بھی ایک الگ دھن گویا لگن رہتی ہے روشن مستقبل کی کہ اچھا مستقبل کس طرح بنایا جائے دوران پیش رفت جستجو میں کوشاں رہتا ہوں کشمکش رہتی ہے کہ راہ فلاح کس طرح حاصل ہو کیا شغل کیا جائے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالنے پر موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ علم ہی ترقی کا زینہ ہے تعلیم ہی عروج و کامیابی کا مرکز ہے لہٰذا حصول علم کو ترجیح دیتا ہوں دوڑتے وقت یہی میری زندگی اور روشن مستقبل کا مقصد ہے ذی علم لوگ ہی بلند مقام تک پہنچتے ہیں اور نامور ہوجاتے ہیں اور جو لوگ ایجادات کرتے ہیں اوشکار کرتے ہیں وہ پورے عالم میں دنیا کی نامور اور مخصوص شخصیات میں شمار ہوجاتے ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں نمایاں ہو جاتا ہے جس طرح اولیائے کرام مختلف سائنسداں مختلف تصنیف نگار مختلف شعرا مختلف گلوکار اور دیگر حکمراں مختلف کاتب مختلف رہبان وقت رہبران وغیرہ